हेलौ औ नोंथाङा मानोबा नांगौमौन नामा माने दाथ' जोंना माबायाव बानायगोनानिया सोलिगासिनो आमफायो दा नोंथांनो बेसेबां नांगौ माने ओरै ओरैहाय ओरैहाय माने जोंना साम मेरला अर्डार फैयोनालाय आमफायो बे मोनसेआवबो मोनसे जागानिफ्रायबो पन हरदोंमोन ओमफ्राय बेनोबो बुरजा नांगौ आरोखि ना ओंखायनो बेसेबां नांगौ आं नोंथांनो माने बानायनाया दा बानायदों ओमफ्राय एसे नोंसोरनो रान्नानै हरनांसिगोन बेनिखायनो दामाथ' बिदिनोसै माने जोंना एसे खमाव फान्नाय जायो माने लकेल नालाय आरो दा जोंना जोंनि बे कम्पानिआ एसे गोदान नालाय बेनिखायनो एसे खमाव फानाय जायो माने एकस' ग्रामावहाय बिसथाखानिनो हरो आरो नैजि रांनि औ जुदि नों बुरजा लायोबा नोंनो खमावनो हरगोन आङो बिदिबाथ' मानि नों एसेबां बुरजा लागोन नालाय एसे खमावनो जागोन मामे एसे डिसकाउनाव होगोन आरो जोंनाथ' जोंनाथ' साहापाट बे माने औ बुरजा बुरजायाथ' दङ माने जोंना साहापाटआबो बेराद मोजांखा माने बयबो बेखायनो मोजां मोनो नालाय बयबो लांफैयो ओंखायनो आरो दाथ' जोंना गोदान नालाय बे कम्पानिआ बेनिखायनो जों खम समावनो हरनाय जायो ओमफ्राय दा नोंथांनोबो औ नोंथांनोबो लांफैनो हागोन गाबोनफोर औ आं जायखिया बे सासेआबो फन हरदोंनालाय बेनोबो आङो दोननोसै ओमफ्राय दा नोंनोबो दोननोसै आरो गाबोन फानानै लांफैबोनो जाबाय जायखिया गोबावल' खालामनाङा नङाबा दस्रा फैयोबा आंहाबो खोथा दाननो हाया जायो ओंखायनो औ दे औ दे नोंथाङा गाबोनो गाबोन फैनायनि सिगां फन हरफिनबानो जाबाय नङाबा आंहा उसुबिदा जायो सोरबाफोर फैबा मानि नोंथाङा जुदि लांफैयाबा ओरैनो बेयो लस जागोन आंहा ओंखायनो औ दे बिदिबा गाबोन फैबानो जाबाय